बर' रावा सम आरो थासारिजों लोगोसे माखासेफोरा सोलायनायानो फैदों जि समावहाय जों जि रावखौ बाहायदोंमोन बै रावफोरा माखासेफोरा आथिखालाव गोमालांनोबो नागिरदों आरो माखासेफोरा गोदान गोदान थासारिजों लोगोसे सोलाय जाबोदों बा गोजाम सोदोबखौनो जोङो गोदान सोदोबफोर माखासे दाजाबदेरनानै गोदानै सोदोब दानानै लादों दानि टेकनल'जि मुगायाव जोङो बा बिगियानारि मुगायाव जोङो सोदोबफोरखौबो नागिरनानै जोङो सोलायनानै लानो हादों आरो बिजों लोगोसे जोंनि बर' रावआवहाय जोङो जोंनियाव गैजोबै सोदोबफोरखौबो जोङो गुबुन हारिफोरनिफ्राय बा गुबुन थुनलाइफोरनिफ्राय जोङो दाहार लानानै फैदों माखासे सोदोबफोर जेराव जोंनि बर' रावआव गैया दा बैफोर रावफोरा माखासे सम आरो थासारिजों लोगोसे सोलायनायाव फैयो आरो दा समजों लोगोसेबो रावा सोलायनाय नुनो मोनदों माबेखौबा सिगांनिफ्राय एसे सोलायनानै रिंसारथिफोरखौ सोलायनानै बाहायबोदों जेरै सिगां समाव हाय अ बाहायोमोन अनि जायगायाव हाय जोङो दा ओ बाहायनायखौ बांसिनै नुनो मोनसै आरो बेफोर थासारिजों लोगोसे बा रावा जायगा लायै जायगा सोलायबोनोबो हायो जेरै आ मोनसे जायगायाव हाय मोनसे फिथाइनि मुंखौ जेरै खमला फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंहा जेरै बेंथल ओनसोल बेवहाय जोङो सन्थ्रा होन्नानै हाय मिथिनो मोनो दा गोबांथार बेबायदिनो बेबायदिनो सोदोबफोरखौ जोङो एरिया लानानै जोङो आलादा आलादा होन्नाय सोदोबफोर मोन्नो हायो जेरै इंराजियावहाय जोङो टमेट' होन्नानै मिथियो जायखौ बेखौनो जोंदा मानो बेंथल ओनसोलावहाय लामबेराहा होनो बबेबा जायगायाव हाय बायगन होनो बबेयावबा फान्थाव एम्बु होनो दा बैफोरो थासारिजों लोगो लानानै जायो बाद जायगानि सायाव बा एरिया नि सायाव सोनानै रावा लोगोसेयै सोलायबोनो हायो बा गुबुन गुबुन आलादा आलादा जाबोयो बा समजों लोगोसे रावा सोलायबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों